शादी ते कई प्रकार जा नाम थींदा आहिनि जीअं पार्टी म्यूज़िक थी वियो या कपल डांस थी वियो या सोलो डांस थी वियो असां अ डांस असां खे शादियुनि जे लाइ व वधीक गाना आहिनि जेके ख़ुशिया ता नचदा अॼु खेणना वे ऐं हाणे जो बि नवां नवां गाना पिया अचनि असांखे हूअ सभी गाना पंहिंजे में के त ट्रेडिशनल सॉन्ग थी वियो या कहिड़ो कपल सॉन्ग थी वियो कहिड़ा बि सॉन्ग अकॉर्डिंग टू अ डेअर हूअ की कुझु बि करे था सघनि हीअं नाहे की कहिड़ी पाबंदी आहे की हीअ सॉन्ग न खपे या हे न खपे जंहिंखे जहिड़ो सॉन्ग खपे उहो हो उहो सॉन्ग ते डांस नचे त पंहिंजो नचण जो तरीक़ो सभिनि जे साम्हूं ॾिसंदा आहिनि त हीअं कहिड़ी बि पाबंदी कान आहे की तव्हां खे हीअ ई सॉन्ग खपे वठिणो आहे या हे ई सॉन्ग ते नचणो आहे